ہیلو میری بات خالد سے ہو رہی ہے آپ جمیتشی شبان سوسائٹی سے بات کر رہے ہیں میں اپنے گھر کے لیے صاف توانائی کے اختیارات پر غور کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک ماہر سے مشورہ کروں تاکہ شمسی پینل یا ون ٹربائن لگانے کے امکانات پر تبادلہ خیال جا سکے براہ کرم مجھے دستیاب ملاقات کے اوقات بتائیں تاکہ میں ایک مشاورت کا وقت مقرر کر سکوں شکریہ